میں ہمیشہ میرے دوست جو اسکول میں رہے ہیں جو بچپن کے میرے دوست تھے شروعاتی دنوں میں وہ آج بھی میرے دوست ہیں اور کالج کے تین سال کالج میں تو زندگی الگ ہوتی ہے لوگ اسکول جیسا ذہن نہیں ہوتا لوگ اسکول میں جب آپ ایک دوسرے دوست کے دوست بنتے ہیں تو دل سے بنتے ہیں کالج میں آپ صرف مطلب سے ہی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تو میں مجھے تین سال میں مجھے یاد ہی نہیں آتا اپنے کالج کے اور مجھے جو اپنے اسکول کی یادیں ہیں نا وہ پہلی کلاس دوسری کلاس وہ آج بھی اس طرح سے میرے ذہن میں زندہ ہے جیسے یہ کل ہی کی بات ہو اور میں اور وہ دوست میرے آج بھی بہت پکے دوست ہیں بہت پکے